हैलो ठीक ऐ तुस सनाओ मास्टर जी बस रुट्टी बनानी रातीं दी अं आं गेदा हा अज्ज गेदा हा आं तुस निं आये केह् चक्कर ऐ बमारर ओह् पंदरां अगस्त दी प्रैक्टिस चला दी ते अगर हून बमार होई जाह्गे ते मुश्कल होई जानी केह् आक्खा दे आं कराई जागतें ई डांस कराया आं उ'ऐ थुआढ़े कशा सलाह् लैनी ही किस स्हाबै दा डांस कि'यां कि'यां रक्खना ते सिंगिंग बिच जगह रक्खनी ते तुस आये गै निं अज्ज इस बारी असें फर्स्ट औना गै इस बारी साढ़ा अपना जेह्ड़ा स्कूल ऐ ते फर्स्ट आये दा लोड़दा नेईं तां हर बारी मान तलाई आह्ले फर्स्ट प्राईज़ लेई जंदे इस बारी साढ़ा आया लोड़दा नेईं यरो डांस तुसें गै सखाना हा ना जागतें ई ते डांस तुस करदे अं'ऊ थोह्ड़े करदा ना ना डांस ते भंगड़ा सखाओ जगतें ई ते कन्नै ओह् ते कन्नै सलाह् लैनी ही थुआढ़े कशा कि पंदरां अगस्त पर कनेही रैली कड्ढनी ऐ जागतें ओह् स्कवायड किस स्हाबै दा कराना अच्छा अच्छा ठीक ते कन्नै ओह् झंडा बी लैना ते कुत्थुआं लैना ते झंडे दा इंतजाम कुत्थुआं करना झंडे आई गे ते उसदे ओह् अपनी जगतें आस्तै ओह् कपड़े जेह्ड़े पंदरां अगस्त आह्ले केह् आक्खा दे थुआढ़ी आवाज़ निं आवा दी हैलो हैलो हैलो मेरी वाज़ आवा दी थुआढ़ी निं आवा दी बा बोल्लो बोल्लो अं आं हून आई फोन अपने कोल रक्खो फोन अपने कोल रक्खो हैलो अंजी अंजी आं आं एह् थोह्ड़े बोल्लो बोल्लो आं आं चलो ठीक ऐ ईट्स ओके